جی ہاں میرا ایک چھوٹا کاروبار جس میں میں سلائی کا کام کرتی ہوں اور اپنے گراہکوں کو خوش کرنے کے لیے تہواروں پر عمدہ ڈیزائن کے کپڑوں کو کم قیمت پر تیار کر کے دیتی ہوں